ہیلو آپ کسٹمر کیئر بول رہے ہیں اوہ اچھا یہ ہم نمبر پر ریچارج کرے ہیں ہم کہیں اور کر رہے تھے مگر غلتی نمبر ایک ڈل گیا اور اب چلا گیا کسی اور کو ہمارا بڑا مہربانی ہے سر آپ ہم کو یہ پیسہ لوٹا دیجیے ہاں ہاں ہاں بہت ارے ہم کیا کریں آپ کو پریشانی ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں ہم سے غلتی ہو گئی ہے ایک نمّر کی وجہ سے سے ہم دونوں کو پریشانی ہو گیا ہے ہم کیا کریں ہاں ہاں جی جی نہیں وہ کسی اور کو ہم کر رہے تھے ریچارج ہاں ہاں ہوں نہیں نہیں آپ لوٹا دیجیے پیسہ میرا غلتی ہو گیا نا مجھ سے

جی جی اب چیک نہیں اتنا کیے تھے ہم چیک کرنا بھول گئی تھی اسی لیے کیا کریں ہم چیک نہیں کیے تھے غلتی ہو جاتا ہے نہ ہر انسان سے تو آپ ہم کو پیسہ واپس کر دیجیے کر دیں گے جی شکریہ